आं गोदो उन्दैनियाव सानोमोन ओरैबादि सानोमोन लेखा बुरजा फरायनानै साख्रि लानो सानोमोन गिदिर गोलाव जायोब्ला दाना मा खालामनो खाफालानो गैया लेखाखौबो बुरजा फरायनो हायाखिसै दा देरै लावै

खुनुरुखुम बिदिनो हाल मावै दाङै जाबोबाय लासै लासै खायदा खालामनानै बेटारि गारि लाबाय बे बेटारि गारि लानानै दा बेखौनो सालायदो सालायनानै बिदिनो इसे दस थाखा बिस थाखा खामायनानै बारा हाया आरो बिदिनो चारिश' फासश' चयश' सातश' सिम जायो एखनब्ला गोदो उन्दैयाव बुरजाबो लेखा फरायनो रोङासै नालाय खस्थ' मोनबाय आरो दा संसार जानायाव साख्रि गैया बाख्रि गैया खुनुरुखुम बिदिनो माइफोर गायबाय दांबाय दा इसे बेटारि गारि लानानै भारा सालाय सालाय खुनुरुखुम इसे सोलिगासिनो दं आरो मा खालामनो खाफालानो बिदिनो बा गारि सालायनायावबो बेटारि गारिफ्राबो मेरला जाबाय खामायनोनो हानो नागिरला दा खामायो इसे एनै खामायो बेटारि याबो हनै थाब थाब गाज्रि जानो नागिरो